हां जी केह् हाल थुआढ़ा बस अस बी ठीक बस केह् करा दे अच्छा अच्छा उ'ऐ कम्म शम्म सबेरे दा जी रुट्टी बना दे ओह् ते ऐ कम्म ते बिजी ऐ भाई होर केह् में सोचेआ बेह्ले बुह्ले उं'दे जा'रने आं अस तां अस पिच्छें पिच्छें शामीं किन्ने बजे तक में उत्थै सुनेआ सैर सूर करनी चाहिदी ते फिर अस सैर शामीं चलने आं दस्सी ओड़ेओ मिगी किन्ने बजे जाना में त्यार होगी हां में में ते बेह्ली आं ते चलने आं फिर किन्ने बजे तक जाना पंज बजे तक चलो हां एह् अज्जकल ते इ'यां शैल चलन लग्गे दे

हां चलो चलगे अस ते फोन करेओ नी तुस फोन करियै आएओ न तुस ते आएओ फिर तुस इत्थै कुतै आंदे ओह् बिजी होर केह्

नेईं मेरे कोल निं ऐ नेईं मेर कोल निं ऐ हा ना ना चलो कोई निं आएओ फ्ही तुस करी लैएयो नी काल शाल